हेल' मामोन औ दं दङ दङ दाम गोसानिबो दं खमनिबो दं बस्थासेयाव सारिस' साराय सारिस' ए बादिनि दं

लांनो हागोन दे

खै बस्था नांगो अ माजों लांगोन गारि दं गारिनि दामा एक्स्ट्रा जागोन रायज्लायना ला नोंसोरो

दे नायनि जागोन दङ बालाफोर नाङा अ दे होमब्लालाय अ अ जागोन दे फायना नायग्रो दे जागोन दे होमब्लालाय